बबेनिफ्राय बुंहरदों आटसा आटसा फ्रि दे रायलाय जागोन दे रायलायनो हागोन एलेकसन रायलायनो औ औ औ औ औ औ अ आटसा आटसा खालामनायाथ' आङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो आङो फ्रि जागोनथ' अब्ला खालामनो सानदां ना नोङो बे खालामनायनि सिगांनो माखासे खोथा मोनथिनानै लाग्रोबा मोजां जागोन नामा नोंथां औ जेरैखम इन्सुरेन्सयाथ' माखासे पलिचि थायो नालाय माखासे फास्ट पार्टि सेकेण्ड पार्टि थार्ड पार्टि होन्नाय खोनायो माथो औ बिनि सिगाङाव नोङो फास्ट पार्टिखौनो खालामनांगोन दा नोङो फास्ट पार्टिखौनो खालामबा मोजां जागोन ना सेकेण्ड पार्टि खालामबा मोजां जागोन ना थार्ड पार्टि बिनि सोमोन्दै आङो एसे डिटेल्स मोनथिबा मोजां जागौमोन

औ औ दे औ औ

औ औ औ

औ औ

आङो दिनै दिनै सब्बिस सब्बिस आगष्टथ' साब्बिसयाव आङो थांनाय जागोन नोंथांमोननि बे अफिसा बिदिनो खयथासिम एभेलेबेल फालाय सारिथासिम एभेलेबेल अ आटसा आटसा बिदिब्ला आङो बिदिब्ला आङो सहैसिगोन

आटसा आटसा जागोन सार

दे बिदिबालाय औ बानाय नायानो जासिगोन औ दे थांगोन दे संफोर दे औ औ सारिथा समाव आङो थांनाय जागोन साराय देरथा अके थेंकिउ